यह प्रॉडक्ट जो कि एक हेडफ़ोन है ये मैंने फ़्लिपकार्ट के ज़रिए मंगाया था और अब इस प्रॉडक्ट को लेकर मेरा एक अच्छा एक्सपीरियन्स ये है पहली बात तो ये है ऑन टाइम मेरे पास डिलिवर्ड हुआ दूसरी बात ये इस की पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है और जैसा कि मैंने फ़ोटोज़ में देखा था ये वैसा ही दिखता है और जब मैंने इस का यूज़ किया तो इस की साउंड क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी कलर सब सेम है और काफ़ी अच्छा है और इस प्रॉडक्ट को मैं फ़ाईव रेटिंग देना चाहता हूँ यह प्रॉडक्ट काफ़ी अच्छा है और जो फ़्लिपकार्ट की सर्विसिज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी थीं ऑन टाइम मेरे पास प्रॉडक्ट डिलिवर हुआ